म्हाका भुरगेपणांतल्यान घरा भायर खेळपाचे वा जाका आमी मैदानीक खेळ म्हणटा ते मैदानीक खेळ खेळपाक म्हाक खुबूच आवडटात पूण पावसाच्या दिसांनी हे मैदानी खेळ खेळप सोंपे ना म्हणून हांव लुडो सापसीडी आनी जे आमचे थळावे खेळ आसात ते खेळटालो पूण पावस गेलो रे गेलो की मागीर आमची सुरू जाताली ते म्हण्यार गड्ड्यांनी खेळप फटाशे घेवन खेळप आनी सगळ्यांकीन आपुरबायेच्यो त्यो लोबयो वा लगोऱ्यो तशेंच घोटांनी म्हणून खेळटाले वर्तुळांनी म्हणून खेळटाले पर्यानी म्हणून खेळटाले असल्यो तरेतरेच्यो खेळ आपालिपां धरच्यांनी खो खो ज्या खेळान सगळ्यांकीन चड शारीरिक हालचाल जाताली व्यायाम जातालो आंगांतल्यान घाम गळटालो ते खेळ खेळपाक आवडटाले एका जाग्यार बसून हांव शांतपणान केन्नाच कसलो खेळ खेळ्ळो ना हय लुडो सापसिडी बुद्दीबळ हे खेळ खेळपाक म्हाका आवडटातूच पूण एका जाग्यार बसून खूब वगत रावपाचे पसियेस म्हजे कडेन तरी ना म्हणून हांव मैदानी खेळ खेळपी मनीस म्हाका आवडटा मैदानी खेळ खेळपाक लुडो सापसिडी बुद्दीबळ हे शाळेन आमकां शिकयल्ले खेळ पूण गड्डे लगोऱ्यो ह्यो आमी मैदानार शिकिल्ले खेळ तशेंच फुटबॉल क्रिकेट हे मैदानी खेळ वॉलीबॉल बॅडमिंटन हे तर म्हजे हे सगळ्यांकीन आवडीचे खेळ आनी कसल्याच खेळाक हांव केन्नाच ना म्हणिना जो म्हाका खेळ कळना तो म्हाका शिकपाची म्हाका सदांच उमळशीक आसता खेळ हे म्हजे जिवीत